नमस्ते मैम मैम हमारे घर पे शादी पड़ी हुई है तो दूल्हा दूल्हा दुल्हन काे तैयार करना है कितना पैसा लगेगा तो उसमें कितना पैसा लगता है पैसा आप तो बहुत ज़्यादा ले रही हैं तो आप आपका तो आपका वर्कर ही कराएगा कि मतलब आप खुद ही आके करेंगी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है हाँ तो ऐसा करिए कि तो हमको तो हमको कुछ तो हमको तो हमको जो है अपना साधन भेजना पड़ेगा कि आप खुद ही आएँगी लेकर के थोड़ा कम बेसी नहीं होगा अगर हम अपना साधन भेज दें तो तो चलिए ठीक है आपको कल जो है चले आइएगा आठ बजे हाँ नंबर ओंबर दे देंगे आपको और जो है कल आठ बजे आना है हमारे यहाँ तो कल अब आठ बजे चली आइएगा ऐसा नहीं कि हम आपको बोला के हम धोखा खा जाएँ आप आई नहीं ठीक है कितना बजे भेजेंगी नमस्ते